نوجوانوں میں بےروزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر ان ملکوں میں جو ترقی پذیر ہے آج کل کے تعلیم یافتہ نوجوان ڈگری حاصل کرنے کے باوجود جاب سے محروم ہیں اس کی وجہ اسکلس کی کمی انڈسٹریز کا ٹھیک سے کام نہ کرنا اور تعلیمی نظام کا مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق نہ ہونا ہے اگر ہم جابس کی ان کیٹیگریز کی بات کریں جہاں موقعے زیادہ ہیں تو سب سے پہلے ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کا ذکر آتا ہے آج کل سافٹویئر ڈیولپمنٹ ڈاٹا سائنس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی جیسے فیلڈس میں بہت اسکوپ ہے نوجوان اگر ان فیلڈس میں اسکل حاصل کریں تو وہ آسانی سے اچھی جابس حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد فری لینسنگ اور ریموٹ ورک کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے فیور اپورڈ جیسے پلیٹفارم پر گرافک ڈیزائنگ کنٹینٹ رائٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ جیسی بہت کام ڈیمانڈ میں ہے اگر صحیح ٹرینگ لی جائے تو گھر بیٹھ کر بھی اچھا خاصہ کمائی کی جا سکتی ہے